مذہبی مقامات پر منائے جانے والے مذہبی اور ثقافتی تقریبات ہر دین کی روایتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے طور طریقوں کے مطابق مختلف ہوتی ہیں یہ تقریبات صرف عبادت تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کا تعلق مشترکہ عبادت روحانیت اور ثقافتی وراثتوں سے ہوتا ہے مسجد میں روزانہ کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں جمہ کی نماز خاص اہمیت رکھتی ہے رمضان میں تراویح اور اعتکاف عید کی نماز اور درس قرآن جیسے پروگرام رکھے جاتے ہیں کبھی کبھی ذکر و دعا اور اسلامی محفلیں بھی ہوتی ہیں درگاہ میں قوالی کا ایک اہم رکن ہوتا ہے جو روحانی صورت میں عبادت کا حصہ بنتا ہے عرس ولی اللہ کی برسی پر محفل سماع نیاز اور دعا کی تقریبات ہوتی ہے مندر میں روزانہ بھجن کیرتن اور آرتی ہوتی ہے بڑے تہوار جیسے دیوالی ہولی جنماشٹمی میں وشیش پوجا اور جھانگی کا انتظام ہوتا ہے کچھ مندروں میں رتھ یاترا اور ہون بھی کیا جاتا ہے گرودوارے میں شبد کیرتن ارداس اور لنگر کا انتظام ہوتا ہے گرو نانک جینتی اور دوسرے گرو پورب پر اکھنڈ پتھ اور نگر کیرتن نکالے جاتے ہیں چرچ میں ہر اتوار کو عبادت کی سروس ہوتی ہے جس میں بائبل ریڈنگ پرارتھنا اور چویر کے گیت گائے جاتے ہیں کرسمس ایسٹر جیسے تہوار پر خاص سروسز اور کلچرل پروگرام ہوتے ہیں ان سب عبادت گاہوں میں نہ صرف مذہبی روایت نبھائی جاتی ہے بلکہ یہ مقامات لوگوں کے درمیا بھائی چارہ اور ثقافتی وحدت کے ذریعہ بھی بنتے ہیں